क'क्राझार जिल्लायावथ' साख्रि साख्रि गभर्नमेन्त नि साख्रि लुबैयो मावोनोबो मावनो जोबोद गोसो जायो

मोनाना क'क्राझार जिल्लायाव खम बेखारा बांसिन दं आरो मावनो लुबैबाबो मोना गभर्नमेन्त साख्रिया मावोबा मोजां प्रायभेट आथ' मोजां प्रायभेट आबो किन्तु बेहा कम्पानि सो नालाय प्रायभेट आ कम्पानि बादि जायो नालाय ओंखायनो बांद्राय आसा गैया आरो गभर्नमेन्त जाहैबाय एकदम लाइफ लाइफ माबा जाथारो आरो जिउनि जिउनि एकदम थैस' थांस'सिम थाहैनाय जायो आरो गर गर गभर्नमेन्त आ गभर्नमेन्त साख्रिया प्रायभेट आ दानो दं दानो गैया नालाय

मावनो हाया आरो प्राइभेट खौ दा जोंनावथ' बेखार बेखार मानसिफोरा मेला मेल्ला दङ साख्रि नागिरबाबो मोना गभर्नमेन्त साख्रि नागिरबाबो मोनाना बेखार मेल्ला दङ क'क्राझार डिसत्रिक आव आरो गोदोसोना दंलाबायो मावनो लुबैबाबो मोना साख्रि अनेक मानसि गोदोनानै दङ साख्रि नायगिरै नायगिरै

मोना साख्रि क'क्राझार डिसत्रिक आव अनेक खम दं बेखार थायो बेखार दं आरो साख्रि नायगिरग्राफोरा